ہاں جی کک سے بات ہو رہی بتائیے اچھا یہ پارٹی آپ کے یہاں کب ہے میم بتا سکتی ہیں اچھا کل ہے مارننگ میں یا ایوننگ میں رکھا ہے پارٹی میم اچھا ایوننگ کا ہے میم اچھا کیا بتایا لکھنوی بریانی میم اچھا گلاب جامن بھی ہے اور رس ملائی بھی ہے اور لڈو بھی ہے لڈو کون سے چلیں گے بیسن کے چل جائیں گے میم ہاں اچھا لکھنوی بریانی میں اصل میں ہمارے پاس جو ہے نہ لکھنوی بریانی کے ساتھ ساتھ مراد آبادی بھی ہے اور حیدر آبادی بھی ہے اگر آپ چاہیں تو میں ان کا بھی آڈر لے لوں یا صرف لکھنوی بریانی اچھا صرف آپ کو لکھنوی بریانی چاہیے ٹھوڑا سا اصل میں کیا ہے نہ ہاں لیکن اس میں کیا ہے نہ لکھنوی بریانی میں زیادہ ذائقہ نہیں ہوتا ہے پھر اسی لیے میں کہہ رہا تھا میم کوئی بات نہیں اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں میں کروا دوں گا کتنے کی کتنے کے پانچ لوگوں کا بتایا نہ آپ نے میم اوکے میم تو اس کو ہوم ڈلیوری کروانی ہے یا آپ آ کر کے لے لیں گے اچھا اصل میں ہمارے یہاں پر پلیٹ کے حساب سے ہمارے یہاں چلتا ہے تو ہمارے یہاں تقریباً ڈھائی سو روپئے پر پلیٹ ہوتا ہے لکھنوی بریانی ایک فل بریانی اگر آپ لیتے ہو تو ڈھائی سو روپئے پر پلیٹ یعنی اس حساب سے پانچ لوگوں کے لیے تو ڈھا تقریباً ساڑھے سات سو یا نہیں ساری ساڑھے بارہ سو تقریباً اس کی بریانی کے آپ کو پڑ جائیں گے اور ایک گلاب جامن ایک کلو آپ ساڑھے تین سو رکھ لیجیے ساڑھے تین سو چار سو کے بیچ ہو جائیں گے وہ بھی اس میں بھی کوالیٹی ہے میم آپ آ جاؤ گے نہ تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ہاں وہ خود دیکھ لیجیے گا اور رس ملائی بھی تقریباً ایسے ہی ہے تقریباً ساٹھ روپئے پیس کا جاتا ہے ہمارا پیس کے حساب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں رس ملائی پہ اور لڈو جو ہے کوئی نہیں ہے آپ کو ہاں میں تیار کروا دوں گا آپ مطمئن رہیے ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے میم ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے میم تھینک یو